मधुमे मुख्य मनोरजन मनोरञ्जन गतिविधि यए जेनाकि पार्क यए खेल कूदय लेल मैदान यए आओर सिनेमाघर यए गार्डन यए पार्क यए सिनेमाघर यए खेल कूदक मैदान यए आओर संस्कृतिके कार्यक्रम सेहो यए आओर जाहिमे हमरासभके भुगतान नहि कयल गेल अछि अनेक तरहसँ सुविधा मिलल अछि जे अहाँ जाउ आओर अपन खेलू कुदू गार्डन जाउ घूमू फिरू ताहिमे अहाँकेँ ओतय प्रवेश भुगतान नहि लागत आ जबकी अखन हमसभ देखैत छियै जे ओतय खेलैये बच्चा आरके देखैत छियै हमहूँसभ रहियै एहिठाम पार्कमे खेल कूदयमे आओर हमसभ देखैत छियै